हैल्लो अच्छा अच्छा कुद्दरो बोल्ला दे तुस

अच्छ अच्छा रेहाड़ी च बोल्ला दे तुस किन्ने लोग किन्ने लोग न ते दस्सूड़े थोआनू कदूं ऐ फंक्शन थुआढ़ै

दो सौ लोकें दी बनाना केह् केह् डिश हां हां अच्छा अच्छा हां कोई गल्ल नी कदू मतलब थुआढ़ा कुत्थै ऐ इ'यां ओ ते मिगी पता चली आ तुसें इत्थै कित्थै रौंह्दे ओ तुस चलो मैं आगा आ मैं थुआनू लिखाऊड़गी तुस कट्ठा करूड़ेओ ते अस उसदिन आई जागे ते करी लैगे जो बी तुस आक्खगे केह् बनाना केह् नी बनाना ओह् भरावा शैल ही बनांदे अस के शैल ही बनाने आं अस तुस का स्हानू फोन करूड़ेओ अस कल ही थुआढ़ै आई जाना कल ही आई जागे अस हां कल थुहानू समान लिखाऊड़गी तैं फिर लिखूड़ेओ तुस कोई गल्ल नी हां मैं फोन करगी थोआनू ते फिर तुस मिगी मतलब दस्सूड़ेओ थुआढ़ा कुत्थै ऐ इ'यां मेन ते फिर आई जागी ठीक ऐ ठीक